गुड ईवनिंग जो बोलिए

हाँ अनुश्री आपका कुर्ता सिलवाना है आपको तो आप मतलब ये क्या बोलते हैं लोकल से ही हो या आप बाहर से हो अच्छा हाँ मैं दे दूँगी आपको आपको किस टाइप से आपका कुर्ता बनवाना है आप प्लीज़ डिज़ाइन बता दें उसकी

तो उसके लिए आप न हाँ आपकी फ़िटिंग के लिए आपको आपका नाप देना पड़ेगा यहाँ पर आ कर तो क्या आप आ सकते हो एक दिन के लिए हाँ कितनी लेंथ चाहिए आपको उस

आपको अगर कुर्ता सिम्पल कुर्ता चाहिए तो आपको टू हंड्रेड उसका वो लगेगा चार्ज हैबी लुक चाहिए उसमें थोड़ा सा अच्छा तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा क्योंकि वो जो कुछ कढ़ाई है वो हाथ से करनी पड़ती है इसलिए मैम उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी तो इसलिए इसका थोड़ा ज़्यादा लगेगा चार्ज

ठीक है मैं आपको कॉल करके मैं बताती हूँ फिर और आपने आप मुझे आपको कैसा कुर्ता चहिए डिज़ाइन आप प्लीज़ मुझे भेज देना हाँ ठीक है मैम वेलकम